آج ہندوستان کو کئی ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے زلزلے اور سانپوں کی ایک بڑا مسئلہ ہے جس سے جنگلی جانوروں کے لیے کم جگہ ہو رہی ہے بڑے شہروں میں ہوا کی آلودگی بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے صحت کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں برفانی تالاب کا اثر بھی بڑھ رہا ہے جس سے پہاڑی علاقوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو زمین کے تبدیلی کے اثرات کو دیکھتا ہے سمندر کے پانی کی سطح کی بڑھتی ہندوستان کے سارے علاقوں کو متاثر کر رہی ہے جنگل پہاڑی کھیت مٹی اور دریاؤں کے تبدیلی کی رپورٹس جیسے کہ برفانی تنات کی زیادہ تعداد دریاؤں کے سطح کی بڑھتی اور تری علاقوں میں بارش کی کمی سال بھر کے موسموں میں بھی کچھ تبدیلی آئی ہے جیسے ایک سیزن کی لمبائی میں تبدیلی اور بارشوں کی مقدار میں اضافہ یا کمی کا احساس کیا جا رہا ہے